कुछ साल पहले के मोबाइल फ़ोनों में जो पुराने मोबाइल फ़ोन थे और आज के जो स्मार्ट फ़ोन हैं उसमे बहुत अंतर हैं बहुत दिन रात का अंतर है अगर देखा जाए तो क्योंकि पहले के जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते थे वो बहुत साधारण से बटन वाले फ़ोन होते थे और सिर्फ उसमे साधारण सी आप किसी से कॉल पर बात कर सकते हो या संदेश भेज सकते हो इतने ज़्यादा स्मार्ट नही थे आप इतना ज़्यादा उस पर ऑनलाइन जो भी इतना ज़्यादा चल रहा है वो आप उस पर नहीं कर सकते थे आज का अगर स्मार्टफ़ोन की अगर हम बात करें तो उसके नाम में ही स्मार्ट छुपा हुआ है तो जो स्मार्टफ़ोन है वो आज को देखते हुए बहुत ज़्यादा आगे हैं उसमे हर तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन हो या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें आप फ़ोनो के अंदर देख सकते हो उसका जो कैमरा है उसका अगर आप बात करो या किसी भी चीज़ की आप जो हाथ से टच करके उस फ़ोन को चला सकते हो तो पहले की तुलना में और अब के फ़ोनों में काफ़ी अंतर है दूसरा नेटवर्क कनेक्शन अभी अच्छे से काम करते हैं ऐसा नहीं है थोड़ा दिक्कत आती है कई कई जगह पर लेकिन हाँ हर जगह के अनुसार किसी के यहाँ नेटवर्क कम होते हैं किसी के यहाँ नेटवर्क ज़्यादा होते हैं मैं जो सिम यूज़ करती हूँ मैं जियो की सिम यूज़ करती हूँ और महीने में उस पर दो सौ रूपए तक का मैं जो रिचार्ज करवाती हूँ और इतने का खर्चा करती हूँ